योग सिर्फ एक व्यायाम ही नहीं इसका दूसरा रूप ध्यान भी है योग से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है हमारे शरीर की जितनी भी अंदरुनी गंदगियाँ हैं वो हमारी योग के द्वारा भार निकलती है और स्वस्थ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के अंदर पहुँचती है योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ध्यान करने की जो शक्ति है वो योग से ही बढ़ती है अगर आप योग नहीं कर रहे हैं तो ध्यान नहीं लगा सकते जितना ज़्यादा आप ध्यान लगाएंगे उतना ही आपकी मांनसिक शक्ति जो है ये प्रबल होती है और हमारे दिमाग से ही हमारे शरीर के सारे अंग प्रभावित होते हैं तो योग एक व्यायाम नहीं योग पूरा शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है